आं नोंसिनि ओइ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय बर' कालचारनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो लुबैदों बेखौ थांनो नागिरदोंमोन नों खिथानो हागोन ना

औ औ औ बर'नि बर'नि जेन'बा कालचारनि सोमोन्दै एसे खिथाना होनो हागोन ना हारिनि सोमोन्दै एसे औ

औ आङो अक्ट'बरनि आथार'फ्राव थांगोन आरो बिदिखौ खबर लानो थाखाय

औ औ मानि मिन्थिफेरैखाय मिन्थिनो लुबैदों आरो एसे औ जेन'बा औ औ

माबा जेन'बा बर' हारिनि जेन'बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि एसे सोमोन्दै नायनाय नायगोन आरो हा बर'फ्रा मा गानो जेन'बा बिसोरनि मोसानाया माबायदि बिसोरखौहाय नायनाय जागोन

औ औ औ जागोन आं बेखौनो जेन'बा नायबिजिरनो थाखाय थांनाय जागोन आरो नोंसिनियावहाय औ दे दे